हा हैलो जय झूलेलाल जामु सुठो जामु सुठो तव्हां ॿुधायो

ॿुधायो हा हा

आउं पंहिंजे घर खां कोशिशि कई आहे जामु अॻियां बि कंदमि पोइ मुंहिजा हेठि जा जो इम्प्लोई आहिनि हुन खे बि समुझायां थो छा कमु करिणो आहे ऐं हुन खे ॿुधायां थो छा छा कीअं कीअं करिणो आहे डैडलाइन ॾिनी अथव कंदा बरोबर हा तव्हां जो रि रिकॉर्ड वठां थो हुन खां पोइ ॾिसां थो छा करिणो आहे हुन खे तव्हांखे ॿुधायां थो हा बरोबर

ठीकु आहे ठीकु आहे आउं ठाहियां थो प्लैन ठाहियां थो ऐं प्रैज़ेंटेशन तव्हांखे सुभाणे ॾियां थो ऑफिस में अची करे न ॿ टे इम्प्लोई आहिनि जो कमु नथा करनि बराबर हुन जे बारे में असां डिस्कस कयां थो पोइ ॾिसूं था छा करिणो आहे हा बरोबर हा हा बरोबर आहे बराबर बराबर जय झूलेलाल हा हा ओके ओके